पानी के जे शुद्धता के जे छै बहुत सारा घरेलू उपाय छै एक घरेलू उपाय इ छै की अहाँके जे छै मटका ओ मे जे छै एक सूती कपड़ा के रखय के छै ओकर बाद अहाँके जे छै बालू भए गेलै गिट्टी भए गेलै ओकरा जे छै सही रूप जे छै मटका मे रखय के छै आओर ओकर बाद जे पानी जे छै अहाँके ऊपर से डालबू तऽ पानी जे छै कुछ देर के बाद जे छै ओकर जितना भी अशुद्धि जे छै पदार्थ जे छै ओ सूती कपड़ा भए गेलो बालू भए गेलो गिट्टी भए गेलो ओ जे छै ओकरा अबरोधित कर दै छै कुछ देर के बाद जे छै अहाँके शुद्ध पानी जे छै मिल जाइ छै तैं लए कऽ ई घरेलू उपाय जे छै ई बहुत ही जादा अखन गाँव सबमे करल जाइ छै आओर ई से जे छै पानी जे छै ओ जादा जे छै शुद्ध भए जाइ छै आओर ई जे छै घरेलू उपाय छै आओर घरेलू उपाय